ट्युरिस्टानी मुजरत येवून हांगा कांय गोश्टी पळोवपाच्यो म्हटल्यार सांग्यार दोन गोश्टी आसा एक म्हटल्यार बुड बुड तळें आनी दुसरें सांग्यां वयलो जो डॅम आसा त्या डॅमा खातीर कांय गांव खाली केले आनी त्या गांवा भितर कुर्डी नांवाचें एक गांव आशिल्लें आनी त्या गांवान एक शंकराचें देवूळ आशिल्लें जेन्ना सांग्याचें डॅम भरता तेन्ना तें देवूळ लुप्त जाता पाण्या सकयल आनी आतां जेन्ना हुनाळ्याचें दीस जाता तेन्ना डॅम खाली जाता तेन्ना तुमका तें देवूळ पळोवपाक मेळटा आताचे ट्युरिस्टानी कांय गोश्टी कारावेला वचून आमी मांडवीचेर थय डांस करपाक जाता आनी आतां कांय गोश्टी ट्यरिस्ट मुद्दामून येता ते कॅसिनो खातीर गोंयान म्हणजे पयशे वगडावपाचे सादना आमच्या गोंयान तशीं खूब आसा आनी कांय गोश्टी गोंयां खातीर जें नांव वयर काडटा जशें मयां बंजी जंपींग स्टार्ट केला थंय सुद्दां ट्युरिस्टानी मूज मुजरत वचपाक जाता